میں اپنے گھر پہ بہت اچھا اچھا کھانا بناتی ہوں کیوں کہ مجھے کھانا بنانے کا بہت شوق ہے سب میرے کھانے کو بہت تعریف کرتے ہیں سب مجھ سے بولتے تھے کہ کھانا بنانے کا ویڈیو بنا کے یوٹوب پہ پوسٹ کرو بہت اچھا رہے گا تو میں نے سب کے کہنے پہ ایک ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دیا اور وہ ویڈیو سب نے بہت پسند کیا سب نے بہت لائک کیے کمنٹ کیے کہ آپ کھانے بہت اچھا بناتی ہیں اور بھی کھانا بنانے کی ویڈیو پوسٹ کریں جس سے کہ ہم بھی آپ کی طرح کھانا بنانا سیکھیں میری ویڈیو کو سب نے بہت پسند کیا میری ویڈیو پہ اتنا کمنٹ اتنا لائک دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا جس کی وجہ سے میں ایسے اور بھی اچھی اچھی کھانے کی ویڈیو بناؤں گی